ई बात अछि ओ समयके जखन हम दसवीं कक्षाके बोर्ड दऽ कऽ घर पर छलहुँ सभ परिवार जनकेँ एकटा कामना छलै जे आब हम कथीमे नामाँकन लियै ओहि समयमे हम अपन विद्यालयके किछु मित्र किछु शिक्षक से जाकऽ बात केलहुँ जाहिसँ कि हम निर्णय पर एलहुँ कि हम की कऽ सकी आगे अपन जिन्दगीमे